हम अपने बनाए हुए पेन्टिंग को कैसे संभालकर के रख सकते हैं हाँ जिस तरह से जैसे कोई भी चीज़ का हम पैन्ट किए चहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो जैसे किसी किसी व्यक्ति का ही हमें छायाचित्र को बनाना है तो उस छायाचित्र को बनाने के बाद जो है उसको हम संभालकर के रखने के रख रखने के लिए तो ऐसे भी रख सकते है बिना पर मतलब पर जिस पेज पर बनाया उसी पेज को जस जय उसी पेज को डायरेक्टली रख सकते लेकिन वह उससे रखने से कोई फ़यदा तो होगा नहीं वो कल के जे डेट में जाकर के वह फट सकता है या चूहा काट सकता है या बहुत सारी चीज़ होती है लेकिन वैसा हम उसे नहीं करना है वैसा इसीलिए हमें नहीं करना है क्योंकि उससे हमें कोई फ़यदा तो होगा नहीं उसको जब हम लेमिनेसन कराकर के उसको ठीक ढंग से जब रखेंगे या कहीं पर दिवार पर चिपका देंगे तो वह सदा के लिए रह सकता है ऐसा नहीं है कि वह फट जाएगा लैमीनेशन करा देने के बाद वह तो फटेगा नहीं इसीलिए जैसे मधुबनी में पेन्टिंग का पेन्टिंग के मामले में मधुबनी अपना बिहार में जो है मधुबनी सबसे नामी जगह है तो वहाँ का जो लड़का चहे लड़कियाँ हैं वहाँ पर पेन्टिंग के मामले में वह सबसे ज़्यादा जनकार है और ये अऊर अऊर बात करें वहाँ के बारे में तो लेमिनेसन कैनावास के ऊपर से यदि कोई संभावित नहीं करता है और उसके बाद इसीलिए आपको चित्र के लिए लेमिनेट होने के बाद उनसे अप्राकृतिक चमक चमक भी आने लगती है और आने के बाद के बारे में चिंता की उसके बाद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं वह तो लेमिनेसन हो जाने के बाद कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको एक तरल कोटिंग का उपयोग करके लेमिनेट भी किया जा सकता है जो आपकी पेन्टिंग पर प्लास्टिक की एक ठुक्स ठोस प्रत बनाने के लिए सूख सूख भी जाता है सूख जाता है उसके बाद जो है लेमिनेसन करा देने के बाद सबसे पहले बड़ी बात यह होता है कि किसी भी व्यक्ति का जैसे हमारे माननीय प्रधानमन्त्री है उसी का हमको छायाचित्र बनाना है उसको जब हम बना लेंगे तो उसको बनाने के बाद जो है जब उसको हम ठीक ढंग से बना लेंगे तो उसको बनाने के बाद जब हमें किसी ची उ किसी को देना है उपहार के रूप में उसको लेमिनेसन कराना पड़ेगा उसको फ्रेम में डालना पड़ेगा फ्रेमिंग करके उसके बाद जाकर के जब उसको हम देने जाएँगे तो वह वह वहाँ पर हो मेरी पेन्टिंग अच्छा लगेगा तो वह ले सकते हैं ऐसा थोड़ा है कि नहीं ले सकते हैं ले सकते हैं तो यही सब यही सब चीज़ है पेन्टर पेन्टिंग बहुत एक अच्छी कला है अपने बिहार की सबसे सबसे अच्छी एक कला यहाँ के विद्यार्थियों में यह तो ज़रूर देखते हैं लगन कि हाँ मतलब जो है पेन्टिंग जो है कर सकता है हर एक व्यक्ति को पेन्टिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए और करना भी चाहिए बहुत अच्छा लगता है करने में भी पेन्ट एक बहुत अच्छा कला भी है इसीलिए हम हमारे जो है जो भी है उसको पेन्ट करना चाहिए और कोई बात नहीं है